गाजीपुर से हैं तो स्थानीय अर्थ नीति मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हिन्दी शब्द का ही होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हिन्दी शब्द का होता है किसी भी काम के लिये हम लोग जैसे अधिकांश हिन्दी में ही बात चित होती है हमारी किसी भी टौपिक पर हम लोग यहाँ पर इंग्लिस मतलब बहुत कम यूज़ होता है हम लोग हर चीज़ में हिन्दी का प्रोपर हिन्दी का उपयोग करते हैं हिन्दी ही बोलते हैं हिन्दी ही मातृभाषा है हमारी हिन्दी बोलना भी चाहिए लेकिन बहुत से लोग हैं जो हिन्दी को नहीं इंग्लिस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं चाहते हैं उनको लगता है कि हिन्दी बोलने से हम बहुत अच्छे लगते हैं बहुत पढे लिखे बहुत प्रोफेसनल लगते हैं लेकिन ऐसा नही है हम लोगों की नज़र में ऐसी कोई बात नहीं है हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हिन्दी को हम आगे बढ़ाना चाहते है इसलिए हम जब जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि हम अधिक से अधिक हिन्दी शब्द शुद्ध हिन्दी शब्द का प्रयोग करें और हिन्दी शब्द को आगे बढ़ाए क्योंकि लोगों को लगता है कि हिन्दी बोलने से मान सम्मान नहीं मिलता हैं इंग्लिस बोलने से ऊ मान सम्मान नहीं मिलता है ऐसी कोई बात नहीं है हमको ऐसा नहीं लगता है न हमारे यहाँ ऐसी प्रवेश में हम उत्तर प्रदेश ग़ाज़ीपुर से हैं तो जाहीर सी बात है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिन्दी शब्द का उपयोग होता है और हमे पसंद भी है हिन्दी शब्द बोलना और हमारा बिजनेस भी है हमारा बिजनेस भी है हम एजेंसी चलाते हें तो एजेंसी पर भी भी जैसे अधिकांश सब अधिकांश का सब काम हमारा हिन्दी में ही होता है पहले हम मैनुअल करते हैं जैसे बिल बंता है कोई भी चीज़ होता है कितना समान है क्या है तो सबकुछ स्टॉक बिल कलेक्शन जितना पैसा रूपया सब होता हे सब मैनुअल पैले होता है एक लोग हैं एक लिख रखे हैं वो जिससे कि पहले सब मीनूअल मैनुअल बनाते हें पेन से लिखते हैं कपी पर लिखते हैं शुद्ध हिन्दी शब्द का प्रयोग करते हैं वो लिखने के बाद उसके बाद फिर हम लोग बाद में भले ही कंप्युटर पर चढ़ता है भले ही कंप्युटर से होता है लेकिन पहले हम लोग हिन्दी में ही करते हैं हिन्दी से ही शुरू होती है और हिन्दी पर ही करते हैं पहले ले हम लोग हिन्दी में कर लेते हैं उसको बना लेते हैं हिन्दी में सब कुछ करने के बाद उसके बाद फिर उ कंप्युटर पर लेपटॉप पर से चढ़ता है सब डाटा तो हिन्दी शब्द हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और हिन्दी में जैसे पहले के ज़माने में भी आज के समय में तो एकाउन्टेन्ट हो गए अब लोग बहुत मतलब एकाउन्टेन्ट हो गए कंप्युटर से काम है तो कंप्युटर में हिन्दी कोई लिखना नही चाहता हैं सबसे बड़ी चीज़ और इंगलिश टाईपिंग हिन्दी टाईपिंग के वो इससे हल्की होती है लिखने में जिसे आसान होता है इंगलिश टाईपिंग और हिन्दी टाईपिंग में अंतर होता हे हिन्दी टाईपिंग कठिन होती है लिखने में दिक्कत होती है हिन्दी टाईपिंग करने में और इंगलिश टाईपिंग जो होती हे आसान होती हे तो अभी आदमी जल जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कर देते हें इंगलिश टाईपिंग इसलिए आजके समय में एकाउन्टेन्ट हैं लोग वो कंप्युटर से इंगलिश टु इंगलिश सब डाटा कलेक्ट करते हैं पहले के समय में मुंशी होते थे त जो मुंशी होते थे वो सारा बहीखाता कितना लेन देन हुआ है कितना पैसा गया है कितना अनाज हुआ क्या हुआ कैसे हुआ जो सब कुछ था उनका उ सबमें इनवल्व होता था वो अपने डायरी पर नोट करते थे पेन से लिखते थे साफ सारी सब सारी भाषा उस समय हिन्दी ही यूज़ होती थी हिन्दी में यूज़ होती थी और हिन्दी में लिखा जाता था और हिन्दी में ही पढ़ा जाता था सब लोग मतलब शुद्ध हिन्दी का अधिकांश नब्ब उस टाइम तो पूरा हिन्दी का ही उपयोग होता था आज के समय में एकाउन्टेन्ट हो गयें हैं लोग भाई बड़ी बड़ी कम्पनी है बड़े बड़े लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको लगता है कि हिन्दी बोलने से या हिन्दी लिखने से हमारी बेइज्ज़ती होती है ऐसा कुछ नही है हमें लगता है हमारी पर्सनल सोच है कि हिन्दी भाषा बहुत अच्छी भाषा है और और हम तो अपने पूरे बिज़नेस में प्रोपर हिन्दी शब्द का उपयोग करते हैं और हिन्दी बोलना हमे पसंद है हिन्दी लिखना हमे पसंद है इसलिए हमारे यहाँ पहले के जैसे मुंशी होते थे वैसे हमारे यहाँ काम होता है पहले जैसे मुंशी होते थे उ तो सब बई खाता वाता देखते थे हिन्दी में हमारे वहाँ भी ऐसे होता है पहले डायरी रखे हैं मैनुअल बिल बनता है जो कुछ भी होता है पहले हिन्दी शब्द से होता है हिन्दी में बना कर लिख कर सब कुछ करने के बाद हिन्दी मे उसके बाद तो फिर सब कुछ हे कंप्युटर है एभलेबल है सब कुछ लेकिन उस पहले हिन्दी मेनुअल बनाते है इसलिए क्योंकि हिन्दी में जो मेनुअल बनता है वो अच्छा होता है मेनुअल बनाने से फ़ायदा यह होता है कि जैसे कि कोई भी उसको पढ़ लेगा आसानी से कोई भी उसको समझ लेगा कोई भी उसको जान सकता है मतलब हर कोई आ आसानी से उसको समझ सकता है पढ़ सकता है और समझ उसकी बारे में हर चीज़ थी कि उसको जान सकता है लेकिन इंग्लिस में ऐसा नहीं होता है इंग्लिस में जो लोग बहुत अच्छी जानकारी है वही उसको देख कर समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं उसके बारे मे इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि मतलब हमारा जो भी बिल उल जो भी हे कलेक्सन वलेक्सन जितना सब काम होता है सब हिन्दी मे ही होता है पहले क्योंकि बाद में कोई किसी भी प्रकार के चार लोग छः लोग आठ लोग काम करते हैं तो किसी को कोई दिक्कत न हो सब लोग एक तरह की सबकी जानकारी नहीं है बहुत लोग को इंग्लिस में इन्टरेस्ट है बहुत लोग को नहीं है तो बहुत लोग इंग्लिस बोलना चाहते हैं बहुत लोग नहीं चाहते हैं बहुत लोगों को उनकी पर्याप्त जानकारी नही है कि उतना इंग्लिस बोले बहुत लोगों को जानकारी है तो इसलिये प्रोपर हिन्दी मे शुरू में हम लोग काम करते हैं प्रोपर हिन्दी बोलते हैं उसके बाद फिर इंग्लिस मे होता हैं जो डाटा चढ़ता है कंप्युटर मे उसमे भी हें एक दो लोग चढ़ाते हें अपना एकाउन्टेन्ट जैसे होते हैं उसी तरह हैं चढ़ाते हैं करते हैं लेकिन सबसे पहले हिन्दी भाषा का हम लोग उपयोग करते थे करते हैं और करते रहेंगे हम चाहते हैं कि हिन्दी भाषा बहुत बढ़िया भाषा है